साढ़ै हस्पताल जेह्का उत्त है निं ऐ इन्नियां फैसिलिटियां ग्रां च ओह् बचैरा इक डाक्टर होग कन्न बी उस्सै दिक्खने नक्क बी उस्सै दिक्खना अक्खियां किश बी बमारी होऐ उस्सै इक नै दिक्खना वैक्सीन लानी होग किश बी करना होग उ'ऐ बचैरा इक डाक्टर होना ग्रां ऐ शैह्र हों शैह्रें च ते हर इक फैसिलिटी होंदी हर इक चीज होंदी ग्रां च मुश्कल ऐ एह् सारा किश और इत कारण असें बड़ी मुश्कल होंदा रश पेई जंदा हस्पतालें च बचैरा डाक्टर इक होंदा कुतै पेशैंट इन्ने होंदे ओह् बचैरा करै ते करै करै केह् केह् करै कुस्सी दिक्खै गुलुकोश चाढ़ै गुलुकोश तोआरै जां जां दोआइआं देऐ लोकें जां चैक्क करै उ'नें करै ते केह् करै बचैरा डाक्टर इक्कै होंदा जां पर्चियां कट्टै ओ एह् सिस्टम ऐ साढ़ा ग्रां दा भाई शैह्रे च बक्खरा बक्खरा होंदा सारा किश हर इक फैसिलिटी होंदी ग्रां च दिक्खो पता तुसें मुश्कल होंदा सब किश अस बी इस्सै दौर उप्पर गुजरा ने हून भाई केह् करना मुश्कल ते ऐ बड़ी बड्डी इ'यै भाई कोई और आई गेआ डाक्टर ते असानी होई जंदी ओह्के डाक्टरे असानी होई जंदी ते लोकें बी मुश्कलातां हल्ल होई दियां इन्ना मुश्कलां लोकैं बी निं दिक्खना पौंदियां बचैरें डाक्टरें बी थोह्ड़ा सौखा कम्म होई जंदा नेईं तां इ'यां बचैरा डाक्टर केह् केह् करै कुत्थै कि'यां केह् दिक्खै